आजकल खेती करैके लेल बहुत चीज आ गेलै ट्रैक्टर आ गेलैया हर जोता आ गेलैया मशीन आ गेलैया कुट्टी काटेके लेल बड़का अथी आ गेल हइ मशीन कुट्टी कट्टा टेलर हर जोतेवाला पहिलेके जमानामे बैलगाड़ी ई सब रहलै आब ट्रैक्टर आ गेल हइ बड़का बड़का मशीन आ गेल हइ कुट्टी कट्टा जाहि से कि कुट्टी काटि लय छी मशीने से टेलर से अब हर जोताय छै खेतमे पहले अथी रहले हंँ हर बैल गाड़ी से जोतैत रहलै आब टेलर से जोताइत छै